آج کے ٹائم پر جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کو کہ کس طرح کی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان لوگ کے پاس ڈگریاں رہتی ہیں بہت بڑی بری ڈنگریا رہتی ہے انجینئر ہوتے ہیں لیکن حکومت اس پر غور نہیں کرتی ہیں حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ ان لوگ کو نوکری ملے سب بیروزگار رہتے ہیں کھانے کے لیے نہیں پینے کے لیے نہیں سب سعودی جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کمانے ادھر جاتے ہیں حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے چاہیے اور میں نے خود اپنے ساتھیوں میں دیکھا بہتوں کو جو بڑی بری ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں لیکن ایسے ہی گھر میں ٹہل رہے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے آوارہ گردی کررہے ہیں بیروزگاری بہت بری چیز ہے جسے انسان کو ادھورا بنا دیتا ہے اور انسان کو ختم کر دیتا ہے اندر سے توڑ دیتا ہے تو نوجوان لوگ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیروزگاری ہوتے ہیں ان ڈگریاں ان لوگ کے پاس بہت ہوتی ہے لیکن وہ لوگ بیروزگاری کا شکار ہوتے ہیں یہ حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے اور حکومت کو اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے ہم لوگ کو بھی کرنا چاہیے